हमारे इलाक़े में बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि बाँध भी है माचागोरा डैम है इनका पानी हमेशा फसलों को आइट साइड उनके भी जो गाँव होते हैं उनको पानी पहुँचाया जाता है और जो भी होते यह जो फसल होती है पानी अगर रहता नहीं है बारिश अगर लेट होती है इस वजह से जो बाँध में पानी ठहरता है उस पानी को दिया जाता है उस पानी से ही फसलें अच्छी और हरियाली होती है और जिसकी वजह से यह जो नदियाँ हैं ये सब गर्मियों की वजह से सूख जाती हैं तो वह बाँध के ज़रिए जो पानी रोका गया है उस पानी को बहाया जाता है और उससे फसलें अच्छी मतलब फसलों को पानी दिया जाता है जिससे अच्छी हो जाती हैं और फसल के साथ साथ जो भी पेड़ पौधे हैं उनको भी पानी मिल जाता है गाय भैंस जो होती हैं उनको भी पानी मिल जाता है और सारी चीज़ें ऐसे ही मिल जाती हैं